میں بیرونی ملک میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور ہمیں بچپن سے ہی شوق تھا کہ ہم بیرونی ملک میں تعلیم حاصل کریں اسی لیے ہمیں بیرون اپنے ملک سے مطلب دوسرے ملک میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے کن کن کاغذات کی ضرورت ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے خاص طور پر اپڈیٹ ہوا اور اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ویزا کی ضرورت ہے یا پھر کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو ہم ان کے سلسلے میں آپ سے تفصیلات چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ کون کون سی دستاویزات دستاویزات ہیں جو ہمیں ضروری ہیں ایک دیش سے دوسرے دیش میں پڑھنے کے لیے تو آپ ہماری رہنمائی کیجیے تاکہ ہمیں دوسرے دیش میں پڑھائی حاصل کرنے کا موقع مل سکے اور ہم اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکیں اور جو ہمارا ہابی ہے کہ ہم اپنے دیش کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں تعلیم حاصل کریں اور دوسرے ملک کو گھومیں اور یہ میرا مطلب شوق بھی ہے ہمیں دوسرے ملک کو گھومنا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے ملک میں جائیں اور اپنی تعلیم کو آگے بڑھائیں تو اس کے لیے ہمیں کن کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں آپ ہمیں تفصیل بتائیں اور ہم اپنے پاسپورٹ کو کس طرح اپڈیٹ کریں اس میں کیا کیا چیز ضرورت ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے کیا کر سکتے ہیں اور دوسرے ملک میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں